हमारे गाँव में बिजली के बिना न तो खेती बाड़ी हो पाएगी न ही गलैचा वगैरह की कोई काट पाएगा और न ही साड़ी का व्यवसाय हो पाता है न तो चल पाएगी इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है और बिजली के लिए हमारे गाँव में जैसे है कि कोई इंवर्टर भी लगाया है कोई इंवर्टर लगाया है इससे लोगों का काम चल रहा है